میرا پسندیدہ اردو شاعر علامہ اقبال ہیں مجھے ان کی شاعری میں فکری گہرائی بہت پسند ہے وہ قوم کو بیدار کرنے والے شاعر تھے ان کی اشعار میں خودی آزادی اور عمل کی روح ہے اقبال نے نوجوانوں کو پرواز کا پیغام دیا ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ بہت متثر کن ہے وہ صرف شاعر نہیں مفکر بھی تھے ان کے خیالات آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں تہذیبوں کا مطالعہ کیا ان کی شاعری میں اسلامی فلسفے کے جھلک ملتے ہیں انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں تہذیبوں کا مطالعہ کیا ان کی شاعری میں اسلامی فلسفے کی جھلک ملتی ہے وہ انسان کو خودی پہنچانے کی تلقین کرتے ہیں ان کی شاعری میں جذبہ عقیدہ اور پیغام یکجا ہوتا ہے انہوں نے اردو شاعری کو ایک نئی سوچ دی مجھے ان کی اندازۂ بیاں اور زبان کی روانی بہت پسند ہے میں ان کی کتاب بانگ درا بار بار پڑھتا ہوں اقبال کی شاعری آج بھی دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے